पहले जो खेती होता था तो आदमी बैल हर यही लेकर के ना खेती करता था उसके बाद खेती करने के बाद मरुआ कोदो अथी सामा कौनी उसके बाद अथी अलुहा सुथनी यही सब उपजाता था साग सब्जी जितना होता है बैगन है भिंडी है बोरा है गजरा है यही सब उपजता था उसमें स्वाद अलग था अभी के स्वाद अलग है अभी कोई चीज में स्वाद नहीं है अब जो होता है खेती तो ट्रेक्टर से खेती होता है ट्रैक्टर से कमैनी भी होता है तो अथी से हाथ से नहीं होता है मसीन से कमैनी होता है इसीलिए धान रोपाता है कदुआ घ्यूरा गजरा चुकंदर यही सब को अब खेती होता है जितना समान होता है यही सब उसके बाद उसके बाद जो होता है तो जनेरा होता था जनेरा का रोटी भी बनता था अलुहा के रोटी बनता था यही सब मरुआ के रोटी बनता है इसी यही सब होता था लेकिन अब जो है सो अब तो बदल गया अब तो खाद पानी इतना पड़ता है जो कोई चीज में स्वाद ही नहीं रहता है इसीलिए आब लोग रोपता है जो मन होता है से रह रहा फुलवारी तो फूल तो अनेकों तरह के है सवेरे लोग उठते हैं हम लोग वृद्धा हैं सवेरे उठते हैं तो अंगना घर घरेलू काम सब चीज कर लेते हैं उसके बाद फूल में पानी पटाते हैं फूल में पानी पटाया हुआ हो जाता है तो जाते हैं खेत में खेत में जाते हैं तो पेड़ पौधा जो है आम कटहर लीची ये सब में पानी पटवाते हैं यही सब करते हैं अब बताइए जो हम लोग जो है सो अब इतना उम्र हो गया तो एक तो जो शक्ति होगा ओ ही करेंगे यही सब करते हैं